पिछला एक सालमे या हालक एक साल मे जे कोनो एहन यादगार घटना हमरा संगे भेल हुए ताहिमे सॅं सबसे बेसी महत्वपूर्ण आ मतलब स्मृति मे रखै योग्य घटना अछि हमर पी एच डी के सबमिशन जे जुलाई मे भेल छल आ विगत तीन चारि साल से हम एहि कार्य मे लागल रही जेकर की समापन पच्चीस जुलाई के छल आ ओहिमे हमर दूटा मतलब हमर जे शोध के जे पर्यवेक्षक रहथि हुनका संगे संगे निदेशक दूटा पैघ इतिहासक विद्वान उपस्थित रहथि आ हुनकर सभक पक्ष हम अपन जे शोध प्रबंध अछि तेकरा डिफेंड केलहुॅं कुशलतापूर्वक डिफेंड केलहुॅं आ ओ दिन ओ घटना हमरा लेल काफी समर्तव्य अछि जे हमरा लेल सदैव हमर स्मृति मे रहत